جی میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں جی کیا چاہیے آپ کو او کے جی جو ہماری کاپی ہے وہ ڈیلٹا کمپنی کی ہے اور بہت ہی وائٹ بننا ہے اس میں اگر ہمیں آپ کو کلرفل کوئی چیز چاہیے وہ بھی موجود ہے آپ کو چاہیے ایک مطلب کیسے چاہیے کیا پورا بنڈل چاہیے یا ایک کاپی صرف چاہیے یا پورا بنڈل ہاں ایک بنڈل میں کم سے کم ہم آپ کو ٹین دس سیٹ دیں گے اس کا پین کی کوالٹی ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے ایکسپینسو مینس وہ واٹر پروف ہے مطلب آپ اسے اس پین کو اگر آپ پیپر میں لکھ لیے تو اس کی انک ہے وہ نہیں پھیلے گی آپ کو کلر میں کون سی ورائٹیز چاہیے اسکیچ پین بھی ہے موم ہے اور پینسل بھی ہے ہاں موم کلر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہاں ہم ہوم ڈلیوری کر سکتے ہیں ہاں جی اس چیز کی آپ بالکل فکر نہ کرے ہم یہ چیز آپ کو واٹر پروف دیں گے اور اچھی کوالٹی کا دیں گے اوکے